ہمارے یہاں نل ہے اور ہم لوگ اسی کا پانی استعمال کرتے ہیں کیوں کہ یہ ٹنکی کے پانی سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اور پیور ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے کیوں کہ ٹنکی کے پانی میں دوائیاں ملائی جاتی ہیں اور بہت سے کیمیکل ملائے جاتے ہیں اور یہ صاف سھترا پانی زمین کے نیچے سے بالکل شدھ اور پیور آتا ہے